सुपौल जिलाके विकल्प अछि जे एहिठाम किओ अगर बाहरी आबिकऽ रहय लए चाहै छथि तऽ चाहे तऽ ओ अपना भाड़ा लए कऽ रहि सकैत छथि अन्यथा परमानेंट रूपसॅं अगर रहै लए चाहै छथि तऽ ओ अपन ज़मीन ख़रीदकऽ परमानेंट घर बनाक रहि सकै छथि सुपौल जिलामे सुपौल जिलाके अंतर्गत विकल्पके बहुत भी साधना छै जै साधनाके उपलब्धि अखन नहि अछि किया तऽ सुपौल ज़िलाके बहुत बड़ा स्टेशन छै आओर एहि स्टेशनकें अन्दरमे कोइ तरहके विकल्प अखन सामने नहि छै अखन सामनेमे इएह छै जे बाहरी आदमीकेॅं रहैक स्थान नहि छै ओ अपन ज़मीन लगाकेॅं रहि सकै छथि ज़मीन ख़रीदकेॅं घर बनाकेॅं रहि सकै छथि दोसर एहि परमे